آج ٹیكنالوجی اور اے آئی كے ذریعہ دنیا پوری طرح سے بدل چكی ہے اس ابھرتی ہوئی دنیا كا اہم حصہ اے آئی كو كہا جا سكتا ہے جو كام بہت ہی بہت ہی زیادہ ٹائم میں ہوتا تھا وہ آج منٹوں سیكنٹوں میں ممكن ہوا ہے اسی كے ذریعے